बहुत बधिया बधिया बधिया तुस होंदे कुद्धर न लभदे निं यार

यार सत्त सौ जादै घट्ट कर इसगी चल ठीक ऐ फिर कल्ल अट्ठ बजे पुज्जी जायां खरा ठीक ठीक ठीक